मैंने हिंदी भाषा के अलावा कईं भाषाओं का प्रयोग किया है हमारे यहाँ पे एक क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है जिसे खड़ी भाषा कहते हैं यहाँ पे छोटे भाई बहन सभी लोग वही भाषा बोलते हैं और हमारे गाँव में ज़्यादातर इस खड़ी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है आस पड़ोस के छोटे बड़े भाई बहन एक दूसरे से इसी बारे में बात करते हैं और ज़्यादातर खड़ी भाषा का ही प्रयोग करते हैं एक दूसरे से बात करने या किसी किसी भी जगह कोई भी काम पड़ने कहीं पर जाने एक दूसरे से किसी भी चीज के बारे में चर्चा करने और उसी से उसी से के बारे में ज़्यादातर पढ़ाई हर चीज के क्षेत्र में हिंदी की खड़ी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है